हय हांवें पुरण पोळी केल्यात पुरण पोळी ही महा महाराष्ट्राचो खाशेलो पदार्थ गुडी पाडव्याक थंय लोक पुरण पोळ्यो करतातच पुरण पोळी ही गोड चपाती जी सणा परबांक करतात जशे थंय लोक पुरण पोळयेक पिशे तशेंच गोंयांतूय खूब लोकांक पुरण पोळी आवडपाक लागल्यात गोंयच्या महिला मंडळांनी पुरण पोळ्यो खूब फामाद जाल्यात गोंयांत आमचे मराठी भाव भयणां खूब आसात तांचे कडल्यान हो गोड पदार्थ आमचे मेरेन पावल्यात पुरण पोळी दिसपाक चपाती कशी पूण ती करपाक मातशे त्रास काडचे पडटा म्हणटात न्हय किदेंय मे मेळोवचे खातीर त्रास हे आसताच कश्टाचें फळ गोड आसता मराठी भाशेंत पुरण म्हळ्ळ्यार गोड जें भितर भरतात आनी पोळी म्हळ्ळ्या चपाती आमी आतां पुरण पोळी कशी करतात ती जाणून घेवया आमी तरी अशे तरेन केल्ली तें तुमच्या मेरेन तुमकां सांगतात पयली सुवातेर एक माप वा तुमकां जाय तितली चण्याची दाळ फुगत घालप अर्द वरां खातीर ती दवरप मागीर बरी शिजोवन घेवपाची दुसरे वटेन गंवाचें पीट मळून दवरपाचें चपाती करतात ते भाशेन तातूंत इल्लें गांवटी तूप घालून ती बरी मळून सायडीक दवरपाचें शिजयल्ली दाळ घालून घेवन परत एके कायलेन घालून तातूंत गोड घालून मातशी शिजोवन घेवपाची पांच ते धा मिनटां शिजयतकच ती एके चायणीत बरे घालून काडपा गाळून काडपाचें ती बरी सुक्की जावपाक जाय तातूंत इल्ली वेलची पिठो घालपाचो मागीर चपाती करता तशी धाकटो गुळो घेवपाचो आनी दाळीचें मिश्रण तातूंत भरपाचें आनी ती लाटून घेवपाची बरी पातळ लाटून घेवन घेवप तवो गॅसीर दवरून मात्सो गरम जातकच ताचेर इल्लें गांवटी तूप घालप आनी लाटिल्ली पुरण पोळी भाजून घेवपाची मागीर बरी गरम गरम खावपाची पुरण तयार करतना जायते लोक आपल्याक आवडटा ते प्रमाण मसाले घालतात आपले आवडी निवडी प्रमाण जायतें घालपाचें आमी पुरण तयार करतना इल्लो वेलची पिठोच घातिल्लो तुमकां जाय जाल्यार तुमी तुम तुमचे आवडी निवडी प्रमाण आनीक दुसरें किदेंय घालचें